داخلی دروازے اور دہلیز پر گائے کے گوبر کو پانی میں ملا کر اسپرے کرنے کے پیچھے کچھ منطق ہے جیسے اسپرے کرنے سے گھر میں بیماریاں نہیں آتیں گھر میں پریشانی نہیں آتی گھر میں زہریلے جانور نہیں آتے اور دیواروں پر کائی نہیں لگتی اور چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے بھی داخل نہیں ہوتے اسپرے کرنے کا یہ طریقہ گھروں میں کئی برسوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے اور بہت اثردار بھی ہے